آداب کیا میں ٹریول ایجنسی سے بات کر رہا ہوں دراصل ہم لوگ پیک سیزن میں سفر کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان دنوں پروازوں کی دستیابی ممکن ہے کوئی خاص پیشکش یا رعایت آپ کی کمپنی میں موجود ہیں اس کے ساتھ ہی کیا آپ مجھے موجودہ پروازوں کی تفصیل اور ان پر چلنے والی آفر کے بارے میں واٹس ایپ یا ای میل پر بھیج سکتے ہیں میرا نمبر ہے نو آٹھ چھ پانچ تین دو سات چار آٹھ ایک میں جلد ہی آپ سے رابطہ کرتا ہوں